दानि मुगायाव गोबां रोखोमनि रासायनारि आदबजों गोनोखो मुगानि आबाद मावनो हानाय जायो दानि मुगायाव अरगेनिक गोनोखो मुगानि आबाद मावनाय आदब खायदाफोर दंसै दानि मुगायाव जायफोर आबादखौ आगोलनि दिनाव खनसेल' मावनो हायोमोन दानि दिनाव बे आबादखौ खननै एबा खनथामाव मावनो हानाय जायो जेरै माइ माइनि आबादखौ खननै मावनो हानाय जायो दैज्लांआवबो आरो मेसेंआवबो बेबायदिनो गोबां रोखोमनि आबादखौ खनले खनले मावनो हानाय दानि रासायन मुगानि आबाद मावनाय जायो आं बेखौनो फोरमायगोन जे दानि लाइमोनफोरा बेखारै दङब्ला खामानि जेबो गैयाब्ला आबाद मावनाया गाज्रि नङा लोगोफोर आबादखौ मावोब्ला आबादाबो फिथाइ होयो बा खामायनानै होयो कस्त' खालामबासो कस्त' खालामनायनि फिथाइखौ मोननो हानाय जायो बेनिखायनो आबादखौ खालामनो बानो नाङा दानि दिनाव गोबां रोखोमनि हासार गोबां रोखोमनि अरगेनिक प्रडाक्टफोर मोननाय जासै बेफोरखौ नोजोर होनानै बयबो लाइमोनफोरानो बेखारै थायाबालानो रां खामायनायाव गोसो होनांगोन आरो न'खर सालायनो हानाय जानांगोन माइ फाथो मैगं थाइगं बायदिसिना आबादफोरखौ मावनायाव आवगायनांगोन जेब्ला जों बयबो सुबुंखौ मावनाय नुगोन लोब लोब ज' ज' आरो मावनानै मोननायखौ नुगोन अब्लानो जोंनि लाइमोनफोराबो गोसोआव थुलुंगानाय मोनगोन आरो मावनो गोसो जानाय मोनसे आदब खायदाया ओंखारगोन बेनि थाखायनो जों जाबायदि रोखोमनि आबाद मावनानै जानायाव न'खर संसारखौ मोजां रोखोमै खुंनो हानाय जायो थिग बेबायदिनो इयुननि लाइमोनफोराबो जाहाथे खामानि गैयाब्लाबो जेबो गिनो नाङा गोरों गोरा जानानै थायोब्लाबो जोङो रासायननि प्रडाक्टफोरजों बा अरगेनिक प्रडाक्टजों आबाद मावनायखौ सोलोंनानै थानो हायो बा मावनो हागोन इयुनाव बेनि थाखायनो लाइमोनफोरखौ थुलुंगा होनो लुबैयो जे गोरों गोरा जानानैबो ओरैनो थानो नाङा जाहाथे बयबो मावनो सोलोङो बा मावनो गोरों जायो बेफोरखौबो मोनसे गावनि सार्भिस बायदि साननानै लानो हानाय गोहोआ जायो बेनिथाखायनो आबाद मावनायखौबो बानो नाङा आबादआबो जोंनि मोनसे सार्भिस बायदि जै रोखोम सोरखारि साख्रि मावनानै मोनो बेबायदिनो आबादखौबो मेंनाय गैयै बानाय गैयै मावनायजों मोननो हानाय जायो नाथाय बेल' मोनसे फारागा एसे कस्त' खालामनो गोनां जायो लोगोफोर बेनिखायनो जों बयबो आबाद मावनायखौ गोसो होनांगौ निजा आबाद मावनानै जुदि दिहुननो हायोबा बेवहायबो गोबां रोखोमनि मुलाम्फा थायो बेबायदिनो आबादखौ बयबो मावनो लुबैनांगौ